हलो भेण कीअं आहियो जय झूलेलाल भेण मां इहो सीधे जो सामान लिखाइणो आहे भेण लिखिजो त सईं किलो छोला अधु किलो राजमा ॿ पैकेट भुॻल सयूं सेऊं भुॻल मोकिलिजो कचियूं न मोकिलिजो अॻे चयोमांव भुॻल त कचियूं मोकिलियूं हुयव ऐं हुन में घुणा हुयव भेण सुठी शइ मोकिलियो सुठी मोकिलिजो महिरबानी करे तव्हांजो हमेशह जो ग्राहक आहियां मां भेण हा हा ह किलो काजू मोकिलिजो ऐं बिस्किट कहिड़ा कहिड़ा अथव सुठा भई हा त मोकिलिजो ऐं बराबरि ध्यानु ॾेई करे मोकिलिजोसि जा भुरिजी भुरियल भुरियल था हुजनि खोलिया थी त पैकेट ध्यानु ॾेई हा ऐं खीचा अथव खीचा पापड़ लिज्जत पापड़ जो हिकु पैकेट मोकिलिजो अधु किलो जो खीचा बि किलो ई मोकिलिजो सुठा भुरियल न हुजनि सुठा हुजनि सुठी शइ हुजे अच्छा ऐं ॿियो इहो तेल कहिड़ो अथव तेल कहिड़ो अथव हाणे माना ग्राउंडनोट ज त ग्राउंडनट जो मोकिलियो पंद्रहे किलो जो दॿो मोकिलियो सुठो मो अॻे मोकिलियव दॿो सॼो चिॿो हुओ ऐं मथां ई सॼो वहे पियो लीकेज हुओ पोइ ध्यानु ॾेई करे सुठो मोकिलिजो महिरबानी करे हा ऐं खोपिरो खोपिरो कहिड़ो इहो कोकोनट पैराशुट मोकिलियो खोपिरे जी दॿी ॿियो अधु किले जी अधु अधु किले जी बॉटल मोकिलिजो पैराशुट कोकोनट ऑइल कोकोनट तेल हा ऐं ॿ नारेल मोकिलिजो ॿ नारेल हुजनि नारेल ॿ नारेल हा ऐं ॿियो अच्छा भेण पोइ बिल मोकिले छॾिजो मूंखे हा बिल मोकिले छॾो हा पोइ पैसा ॾेई छॾंदीमांस हुनखे ई ठीकु आहे भेण हलो जय जय झूलेलाल जय झूले जय झूलेलाल हरी ओम